अ त मां ॿुधाईंदव बचपन खां ड्राइंग में ॾाढी कमज़ोरु आहियां ॾाढी मतिलबु की मां इहो थी चई सघां की एप्पल ठाहिणु बसि मूंखे अची थो सघे अगरि नाले में अचे त उन खां पोइ मुंहिंजो हिकु फ्रैंड हुयो श्रेयांश नाले जो उन मुंहिंजी ॾाढी मदद कई इन ड्राइंग में उन मूंखे और मुंहिंजे ॿी सहेली आहे माही असां ॿिन्ही उन खां ड्राइंग सिखी जीअं मुंहिंजी ॾाढी बढ़िया ड्राइंग कराए रखिया ई उन मूंखे पूरे टिप्स सिखाई सॼी मतिलबु ॿ टे महीना उन मुंहिंजे पूरी प्रोपर कराए रखयाईं ड्राइंग खे त सभिनि खां ज्यादा मज़ा त मूंखे उन जी मिली आहे और ॿियो चऊं ऑनलाइन स्त्रोत त यूट्यूब में ॾाढियूं मदद कई थी मुंहिंजी मां ट्यूटोरियल वीडियो कढी करे उन खे ठाहिण जी कोशिशि कंदी हुअमि मां गणेश जी जा फ़ोटो ठाता आहिनि मां एक्टरनि जा फ़ोटो ठाता आहिनि मतिलबु मूंखे अची वियो आहे उन खां पोइ मतिलबु हिकु चवंदा आहिनि पाथ या रस्तो त मूंखे श्रेयांश ॾेखारियो अथाईं ॿियो अॻिते मां पंहिंजी प्रैक्टिस ऑनलाइन स्त्रोत यूट्यूब मां कई आहे जीअं मुंहिंजी ॾाढी मदद कई अथईं सिखारण में त यूट्यूब और श्रेयांश ॿिन्हीं मुंहिंजी ॾाढी मदद कई अथनि इहो सभु सिखारण में

और ए आई जो त हाणे ज़मानो ई आहे इन लाइ ए आई हर शइ में थी कमु अचे त ड्राइंग लाइ बि ॾाढी ज्यादा कमु ईंदी उहा